मुंहिंजे घर में महिमान असांखे ॾाढा वणंदा आहिनि असां बि महिमाननि खे भॻवान जे रूप में ॻणींदा आहियूं ऐं असांजा महिमान ईंदा आहिनि असांजे घर में ख़ुशियूं अची वेंदियूं आहिनि असां महिमाननि लाइ नयूं नयूं शयूं ठाहे करे हुन खे ख़ुशि कंदा आहियूं जीअं जो उहो ख़ुशि थी करे असांजे घर खां वञे असां महिमान खे नेरनि हूंदी आहे त नेरनि में असां बटेटा फुलिको सयूं बटेटा ऐं दाल पकवान फाफड़ा ग जलेबी ईअं सभु करे खाराईंदा आहियूं ऐं जो मंझंदि जो हुजे त बिहनि जी भाॼी थी पकौड़ा थिया दही वडा थिया रायतो थियो पापड़ थियो सलाड थियो फुलिको थी तरियल भाॼी थी गोभी बटेटा थिया ईअं करे असां हुननि खे खाराईंदा आहियूं ऐं जो राति जी भाॼी हुई त ॾही वडा थिया बटेटा वड़ा थिया बसर जी भाॼी थी असां ईअं पनीर जी भाॼियूं असां सभु करे हुन खे खाराईंदा आहियूं ऐं राति जो असां हुननि खे कुझु मिठे में गजरुनि जो हलवो थियो गुलाब जामून थिया काला जामून थिया असां ईअं नयूं नयूं वैराइटियूं करे महिमाननि लाइ फ़ खाराईंदा आहियूं ताकी उहा असांजे घर मां ख़ुशि थी करे वञी सघेनि ऐं ॿियों दफ़ो बि हुननि खे अचण जी लाइ दिल थियणु असांजे घर में की पाछा अचिणो खपे हिननि जे घर में